देश मे उपलब्ध अस्पतालक आओर चिकित्सा सेवा पर हमर ई राय अछि जे देश मे जतेक बेसी से बेसी अयं डॉक्टरक बहाली कयल जाय ओतेक बढ़िऑं रहत कियाक तऽ इ देशमे सबसे बेसी डॉक्टरक जरूरत छै जाहिसॅं ई देशके विकास मे सेहो योगदान रहत आओर हमरा जहाँ तक अगर सस्ता के नीक के बात भेलै तऽ नीक तऽ बहुत भेल हँ पहिले सँ सुधार लेकिन महँगाई सेहो बढ़ि गेल हन ई तऽ आओर अगर बात रहल कोविड महामारी के तऽ कोविड महामारी मे हमर अनुभव रहल जे जेना सबक परेशानी के सामना करय परलै ओहि समय मे तहिना हमरो करऽ परल आओर अगर हमर क्षेत्र के बेहतर स्वास्थ्य के बारे मे अगर सुधार के बारे मे कही तऽ हमर क्षेत्र मे जे सरकारी अस्पताल अछि ओहिमे बहुत जादा सुधार के जरूरत अछि कियाक तऽ ओहिमे जे छै से बढ़िऑं बढ़िऑं चिकित्सक सब सेहो नहि उपलब्ध छै आओर सही से ओहिमे कोनो तरहक इलाज कार्य नहि भऽ पबै छै तऽ आओर हम हमरा से इएह कहब जे ओहिमे जे छै से जल्द से जल्दी चिकित्सा पर ध्यान देबा के चाही